अगर आपने स्विगी या जोमैटो से कुछ ऑडर किया है तो उसका रिसीप्ट आप प्राप्त कर सकते हैं आपको किसी रेस्टरों या किसी ऐसे होटल से आपने अगर ऑडर किया है और आपको उसकी जानकारी मिल गई है तो आप अपने ऑडर का इतिहास जान सकते हैं आपको अपने स्वेगी या जोमेटो एप पर जाना पड़ेगा और फिर ऑडर नामक ऑप्सन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसकी आप रिसीप्ट पा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपका पार्सल कितने रुपये का है और कितने रुपये का है और आपने कब मंगाया था और कैसे मंगाया था यह सारी जानकारी आपको उसमें मिल सकती है